हँ हम जे कहलहुँ अहाँके जे छै से अहाँकऽ होटलमे हम जे खाना बुक करलहुँ रहऽ से खाना अखन तक अहाँकेँ डिलेवरी पार्टनर जे यऽ से नहि आयल हँ तऽ हमरा भुख लागि गेलय हँ खाना खेबय से जल्दी अहाँ अपन ओकर फोन नम्बर फोनो केलहुँ नहि ओकर फोन उठेलक अहाँ जल्दीसँ हमर खाना भेजु खाना खेबय